मेरा पर्यटन स्थल नर्मदापुरम ज़िले का सौ किलोमीटर दूर पचमड़ी स्थित है और मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थल भी माना जाता है मैं यहाँ जाना काफ़ी पसंद करता हूँ और यहाँ पर काफी पर्यटक स्थल हैं जो देखने को मिलते हैं यहाँ पर

सबसे ज़्यादा जाना हम लोग पसंद करते हैं गर्मी गर्मी जो होती हैं सर्दियाँ गर्मी जो गर्म का माहौल होता है जैसे कि अप्रैल मई जून वगैरह इस माह में काफ़ी गर्मी होती है और इस टाइम जाना हम लोग पचमड़ी के लिए काफ़ी हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण समझते हैं स्वास्थ्य के लिए क्योंकि यहाँ पर ठंडा माहौल बना रहता है गर्मियों के दिनों में तो यहाँ पर हम लोग गर्मी के दिन में जाना ज़्यादा जाना पसंद करते हैं और यहाँ पर काफ़ी सारी गुफ़ाएँ भी हैं जिनका हमको नज़ारा देखने के लिए मिलता है यहाँ पर शिव भोलेनाथ का मंदिर भी है और मेला भी लगता है यहाँ पर मेले का भी दृश्य का नज़ारा देखने को मिलता है काफ़ी सारे नागन मोड़ और पहाड़ पर स्थित है तो शुद्ध यहाँ पर वायु भी हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं हम गर्मियों के दिन में और यहाँ पर झरना भी हैं काफ़ी बहुत सारे जिनका आनंद हम लोग गर्मियों के दिन में लेते हैं तो अच्छा लगता है और यहाँ पर देख पर्यटन स्थल एक ऐसा स्थल है मध्य प्रदेश के अंदर इसको देखने के लिए विदेशों से भी लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आते रहते हैं चाहे बात करें हम नेतों की तो नेता भी यहाँ पर लगभग एक एक वर्ष में दो बार नेता नेता लोग भी आते जाते रहेते हैं कोई अधिकारी वर्ग हो या कोई भी जो भी रहता है खासतौर पर ज़्यादातर पचमढ़ी को जाना पसंद करता है क्योंकि यहाँ का वातावरण शुद्ध और यहाँ का ऑक्सीजन यहाँ की वायु यहाँ का नज़ारा देखने के लिए काफ़ी लोग अच्छा महसूस करते हैं धन्यवाद